हाँ बोलिए नमस्ते क्या खरीदना है आपको

हमारे पास सुनो हमारे पास अठारह हज़ार का है सोलह हज़ार का है चौदह हज़ार का है पन्द्रह हज़ार तक है आपको जो ऑनलाइन से पढ़ना है वह बीस हज़ार तक है तो आप खरीदना ले लो ना ले लो ऑनलाइन से पढ़ाने के लिए चौदह हज़ार का मोबाइल मिलेगा हाँ आपको समझ में आइए तो आकर ले जाइए हमारी दुक़ान से अच्छी क्वाल नहीं कम दाम का तो है दो हज़ार का है तीन हज़ार का जैसा लेगा जितना दाम लगाओगे उसी से वह उसका काम होगा कम दाम का तो है नहीं हमारे पास जैसे अठारह हज़ार का है चौदह हज़ार का भी है पन्द्रह हज़ार का है जैसा लेगा मोबाइल वैसा मिलेगा बच्चे के लिए ऑनलाइन वाला है पन्द्रह सोलह हज़ार का तो ले लो फिर क्या करना है ले लो बच्चे के लिए अच्छी क्वालिटी का है आपका अच्छी क्वालिटी का मिलेगा आपका ई नोकिया की कम्पनी का एयरटेल कम्पनी है वोडा का है जो अच्छा आपको जो अच्छा लगे

यह मिल जाएगा पन्द्रह सोलह हज़ार का मिल जाएगा और कितने तक चाहिए आपको यह बताइए दस हज़ार का तो मोबाइल है नहीं चौदह हज़ार का है पन्द्रह हज़ार का है सोलह हज़ार का है सतरह हज़ार का है जैसा लेगा वैसे मिलेगा आपको

हमारी दुक़ान पर कब आओगे यह बताइए आप परसों आएँगे तो तनिक जल्दी आना नहीं तो समय है नहीं हमारे पास हाँ तो पूछ लेना बच्चे से पूछकर हमको बताना फिर कि जैसे बच्चे बोलेंगे कि मम्मी नहीं ऐसा नहीं चाहिए हमको ऑनलाइन से पढ़ाने वाला मोबाइल चाहिए तो उसे बोल दें हम लाकर तुमको दे आपको फिर समय लगेगा वह बच्चों को कुछ समय देना चाहिए कहे से बच्चों को बिना समय दें तो वह तो तुम्हारी आशा लगेगी मम्मी हमारा मोबाइल लाएँगी मोबाइल लाएँगी और अगर कहीं मोबाइल नहीं ले जाएँगी तो बच्चे नाराज हो जाएँगे तो फिर और पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए ऑनलाइन से

अब आजकल ऑनलाइन से दुनिया भी चलती है आप देखती हो इस्कूल में कोई यह जाता नहीं है मोबाइल में ऑनलाइन भी पढ़ते हैं सब लोग तभी पढ़ाई होती है और इतना समय इनको लगता है पढ़ाई में पढ़ाई में बहुत समय लगता है तो आप बताइए कब आएँगी हमारी दुक़ान पर तो ठीक है परसों आइए नमस्ते